पावसाक आमी जुलय आनी ऑगॉश्ट

तेज नंतर वीस एकवीस दीस जाल म्हणटरी तो सोरे काडून लाट्टा आमी आनी शेता काम कर म्हणटरी तें मागीर नण्णे काडटा मागीर तेज नंतर सारें मारता आमी मागीर तें उदका पळचें पडटा हय तेज नंतर मागीर तें एक पांच स म्हयन्याक एक नॉवंब्राक आमी ती नोवपाक करता मागीर नोवून आमी ती गुडी घालता गुडी घालतरी मागीर तेजे मागीर आमी मळपाक श्टाट करता मळपा खातीर बैलांक पयलीं बैलांक मळटालें आतां ट्रॅक्टर हाडून तें मळटा मा मातशें इजी पडटा आमकां किद्या म मनशागे काम उरता तें बैलां काम उन्ना तेनीन तो भात मागीर तें वाऱ्या दिवचें पडटा तेज नंतर भात वाऱ्या दिवन तें मागीर पिशवी भरून तें आमी घराडे हाडटा मार भात आम जाय तितलें दवरता आनी मागीर आमी तें अर्द उरून म्हणटरी इकता पीक तेज नंतर डोंगरी मिरसांग रोयता आमी म्हळ्या डोंगरी मिरसांग आमी कामत करून तेक आमी सावळ घालता आनी ती मिरसांग काणकोणा आमगे मिरसांग म्हळ्या एक फामाद सामक्यो मिरसांग ही डोंगरी मिरसांग म्हळ्यार कमी हा तीं देड हजार अशी रेट आस तेका डोंगरी मिरसांगेक तिजे सामकी फामाद तेज नंतर हें मे म्हयन्या आमी उशल रोयता तें उशल मागीर हितू तें खुटोन हें तें करून व्हड करून तें डिसेंबराक

काजू करता आमी काजू लागली म्हणटरी त्यो साकाळपा जायो पयनू मनीस घान सुकाळटाले आतां कटर येलें म्हणटरी ते कटरानी सुकाळून तें इजी पडटा तें फक्त कटर लाय म्हणटर लोक पुनवंते काजू मुळाकत तें घालता आमगे वरगान्नेजीक हें सगळें तें काजूक आमी सारें केन्ना घालना तेज नंतर यें तांदूळ करून आमी मागीर भाताचें तेंवू किदें इकता अय तेज नंतर मागीर हें जालें म्हणटरी

आनी हें भात तांदूळ करून इकता पळय गांवटीच न्हू हें तें आमगेलें तें भात करून तांदूळ करता पळय आमी गिन्नीर उकडून ते लोक सामके गांवटी तांदूळ म्हळ्यार ज्योतीचें जया करगस हें तांदूळ लोक सामको व्हरता सामके किद्या बेगीन शिजता तें आमगेलें तेका कांय दुबाव ना